हेल' औ बुं औ जौ फानो आङो जौ जौ नांगौ सोरनि सोरनि हाबा ए बेसां बथल होन्दोंमोन बिस बथल पन्सास बथल ए एफा बुरजा एफा बुरजा होनो हागोन ना हायाथाय आंबा जौआबा मोजां जागोन ना जाया ए गंसेयावथ' बाजि लायो दा बुरजा लांब्लालाय एसे खमायना होगोन आरो माइरं माइरंफोरनि दामाबो बांदो नालाय आरो बाखोरखोबो बायनाय जायो नालाय अ बांद्राय लाङोब्लालाय एसे खमायना होगोन आरो ब्रैजियाव होगोन दे बथलसेयाव ए औ औ औ ओरैनोथ' माबा जौ संनायालाय मोजां जागासिनो आरो इ दासान्दि बैखालिनियाबा माबादि जागोन दा बुंनोबो हालायलांला आङो मोजां जागोन पन्सास बथल दिहुननोब्लालाय माने आंना हान्दि दंखायोनालाय जौ दोनग्रा जौ संग्रा माखासे बेहाय माने आङो जौखो सानसेयावनो मानि मबावबा मोनगोन जान जानगाबासो जानगाबासो संग्रोनांगोन आरो फार्स्ट टाइमाव इनि उनाव आरो नेक्स्टखालिबो सानसेयावनो पन्सासथा दिहुननो हागोन ना हाया टाइमनिबो खोथा थाबाय होमब्लाबो नों बुंनायलाय आङो भाबिसिगोन आरो ओरैनो ओरैनोलाय आङो माबा जौखो जौ गोरानखो माने एखमब्ला पास केजियाव सयथा इदिल'सो दिहुनो नङाब्ला आरो बांद्राय दिहुनब्ला गाज्रि जायो ना मानसिफोरा लोंनो मोजां मोना औ जागोन दे जागोन दे औ औ लांफै आंथ' आरो बोरै हैनो नोंसोरनो लांफै आं न'बो सिनाया नालाय आङो सावनानै रेडि खालामना दोनगोन नोंसोर लांफैब्लानो जाबाय फन हरब्लानो जाबाय ओमफ्राय जाबायना मायो दालाय